पूर्णियामे यहाँ मतलब न्यूजके ई मे बहुत अच्छा ई छै जैसे कि पेपर पढ़ै छै तऽ दैनिक जागरण भास्कर आओर फिर अऽ न्यूजमे केबीसी न्यूज आजतक ई सभ बहुत अच्छा हय छै आओर न्यूज भी बहुत अच्छा एकरामे दै छै एकरामे डीटेल्समे आओर बहुत अच्छा ही एकरामे सभचीज होबै छै आओर अपन अपन ई मे पूर्णियामे अइसन होबै के चाही मतलब होइ छै मगर आओर एकरासँ अच्छा आओर होबे के चाही आओर पढ़ाइ लिखाइ सभ चीज सहीसँ होबेके चाही मतलब आओर ई पढ़ नहि पेपर भी बहुत अच्छेसँ ही होबै छै ने जैसे कि भास्करमे जागरणमे हिन्दुस्तानमे पेपर ई सभमे सहीसँ सभचीज दै छै आओर हमरा तऽ सभसँ अच्छा लगै छै हिन्दुस्तान जेकि ओकरामे सभकिछु डिटेलमे दै छै आओर बस आओर केबीसी न्यूज भी बहुत अच्छा होबै छै केबीसी न्यूज भी ओकरामे देखै लए बहुत अच्छा लगै छै नीक लगै छै बस यही सभ